हलो नम नमस्कार नमस्कार

वो चार दिन से जी चार दिन की छुट्टी में बच्चे का कितना नुकसान होगा पढ़ाई का तो बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चे का रोज पढ़ाई परीक्षा भी सामने आ रही है

तो परमिशन दे देंगे बच्चे के नुकसान की जिम्मेदारी फिर आपकी रहेगी आप उसको कवर कराना हाँ आगे एग्जाम भी बिल्कुल आ ही रही है सिर पर एग्जाम है जी जी जी जी

जी जी हाँ तो हाँ तो कोई बात नहीं आप एक एप्लीकेशन भी लिख देना कि हम चार दिन के लिए बच्ची को ले जा रहे हैं फिर आकर आपका कवर करने की ज़िम्मेदारी फिर सारी आपकी ही रहेगी हाँ हाँ जी जी उसकी ज़िम्मेदारी रहेगी उसकी ज़िम्मेदारी क्योंकि अ आगे टीचर पढ़ा देगी फिर आप पीछे रह जाती है बच्चे फिर बच्चों को ध्यान भी नहीं लगता जी जी जी चलिए तो ठीक है ठीक है फिर ले जाइएगा तो जितने दिन का है उतने दिन बाद फिर ले आइएगा अच्छा और जी जी ठीक जी जी हाँ ठीक है ठीक है तो है हाँ हाँ उनसे आप बात कर लें और उनको आप बता दें कि मैडम ने बोल दिया है तो आप दे दीजिए उसको चार दिन की परमिशन तो दे देगी मैडम ठीक ठीक है